मध्य प्रदेश का भूगोल जो है रहन सहन के तरीकों को काफ़ी प्रभावित करता है जैसे कि हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की तो पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए काफ़ी सारी परेशानियों का सामना पड़ करना पड़ता है जैसे की डे रोजमर्रा की आवागमन में उनको परेशानी होती है वहाँ पर वाहन नहीं जा सकते हैं वहाँ पर वाहन अगर यदि जा सकते हैं तो वहाँ से वहाँ पर इतना चलाने व चालाक कोई नहीं है तो वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रो में सबसे ज्यादा समस्या इनको लेकर इस को चीज को लेकर आती है कि यदि हम बात करें पेयजल की तो पेयजल पहुंचाने में भी बहोत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा यदि हम मध्य प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ की बात करें तो बहोत सी जगहों पर पानी की भी सुविधाएँ नही हैं बहोत सी जगहो पर पानी का स्तर है मगर पानी ई पीने योग्य नही है और बहोत सी जगहों और जगहों की बात करें तो वहाँ पर पानी का लेवल कम है तो पानी है साफ पानी है लेकिन वहाँ लेवल कम है तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वो वहाँ के रहने वाले लोगों को काफ़ी ज्यादे प्रभावित करता है जिससे की कुछ परेशानियों को सामना उस क्षेत्र के लोगों को करना पड़ जाता है